हैलो कोशी सॅं पूर्वज मे एहिठाम के बहुत धारा प्रवाह बहै छलै जब सरकार ओकरा नेतृत्व केलकै तऽ कोशी बान्ध बनायल गेलै त कोशी कऽ कण्ट्रोल कायल गेलय कोशी के कण्ट्रोल होइ सॅं चौरासी ईस्वी मे जे छै से भुतहा लग बान्ध टूटि गेलै ओ कोशी सॅं बान्ध टुटला के बाद बहुत जे गाँव बहुत दहा गेलै बहुत कष्ट भेलै एहिठाम आब के ईस्वी जे छै दू साल दस साल के बीच मे कोशी सेतु बनि गेलै आब दरभंगा पटना चारि घंटा के रास्ता भऽ गेलै आब कोशी के रास्ते जतऽ जतऽ कोशी तक सरकार जे छै से घेर देलकै हन आब कोशी ओ हाल मे नहि छथि कोशी के जे छै से जल के चारो तरफ सऽ घेराव कऽ देल गेल छै आ आब कोशी कोनो हानी मे नहि छथि तथापि कोशी के पानि जे छै नीकलैत से नीकैलते छै आवागमन मे साओन भादव मे जे छै आवागमन मे कोशी के भीतर वाले वला रूप सबसऽ हानि दिकक्त भऽ जाय छनि नाव के थ्रू कोशी मे पार होइ छथि नाव के थ्रू कोशी मे चलै छथि कुनू बाजार हाट के जे सम्भावना होइ छै तऽ नाव के व्यवस्था कायल जाइ छै आ नाव सऽ जे छै से समान लऽ कऽ मार्केट सऽ तकरबाद जाइ छथि कोशी के इएह रूप छै अखन फिलहाल साओन भादव मे कोशी तऽ उमरै छै समय छै खास कऽ कऽ एहि सब खास कऽ कऽ एहि समय मे कोशी उमरै छथि आओर कोशी के कोशी के जल बहुत विस्तार रूप सऽ पर्याप्त रूप सऽ हमरा सबके आबै छथि आर हमरा सबके कुनू साल एहनो होइया जे बाध बॉन मे फसल दहा जाइया कोनो साल एहनो होइया जे फसल पानि के जमागत कम होइ छै तऽ फसल के ऊपजा होइ छै एहि तरह के कोशी के प्रक्रिया छै कोशी अखन सरकार कण्ट्रोल कऽ लेलखिन हँऽ तथापि जल तऽ जले छै कोशी बहीते छथि कोशी चलै छथि परेशानी तऽ होइते छै परेशानी जे नहि हेतै साओन भादव मे बहुत सा रास्ता अवैध भऽ जाइ छथि कोशी सऽ